आमची महिला मंडळाची ग्रुपाची आमी आमची पिकनीक आशिल्ली आमी पिकनिकेक गेलीं सगलीं मेळून बायलो आनी थंय पिकनिकेक वचून मागीर अशी टायम पास बसलीं मागीर अशीच सिंगींग अंताक्षरी कशी खेळूंक लागलीं खेळटा मागीर हांवें रिकोट म्हणली न्हय ती खूब अशी सगलीं म्हणपाक लागलीं तूं बरें म्हणटा बरें सावंड बरो आसा बरेंशें गायता अशें म्हणपाक लागलीं मागीर ती म्हाका खूब बरें दिसलें अशें म्हणटात सावंड असो बरो आसा अशें अंताक्षरी खेळ्ळी खूब अशीं बरीं हें केलीं मजा